बिजाबनि अनगा आङो जायखिजाया लाइसि बा खौरां बिलाइ आरो सल' सुंद' सल' सल'मा बायदिफोरखौबो फरायो बा फरायनो मोजां मोनो आं जायखिजाया टाइम मोनब्लानो बिजाबनि अनगा सल' सद' सल'फोरखौ फरायो आङो बुंनो थांब्ला मा होनो चित्तरन्जन मोसाहारिनि सल'माफोरखौ बांसिन फरायनानै मोजां मोनो बिथांनि रमान्टिक सानस्रिजों लिरना गालांनाय बेफोर बिजाबफोरखौ आङो फरायो